परिवार मे तऽ स्त्री पुरुषके बहुते भूमिका अछि बिना स्त्री पुरुषके तऽ जीवने नहि चलि सकैया पारिवारिक जीवनमे दुनू के सामंजस्य सऽ ई जीवन व्यतीत होइ छै अगर स्त्री पुरुषमे सामंजस्य नहि रहलै तऽ जीवन कटनाइ मुश्किल रैह जाइ छै चाहे बाल बच्चा हुए चाहे माए बाप हुए चाहे समाज हुए तै दुआरे परिवार मे स्त्री और पुरुषक सामंजस्य अति आवश्यक छै हमरा सबके काम बाँटब की मिल जुलि कऽ करै छी हमसब अपन भोर कऽ नित्यक्रिया कए कऽ अपन काम के लिए जे भी केओ खेती केनिहार छथि या केओ प्राइवेट सेक्टरमे नौकरी केनिहार छथि या जे केओ सरकारी जॉबमे छथि ओ अपन ड्यूटी चलि जाइ छथि ओकर बाद घर के काम मानि लिअ जे आदमी माल जाल पोसने यऽ गाय पोसने यऽ हुनकर सेवा जे छै से खास कए कऽ घर के औरत करै छथिन आ ओहिसॅं जे छै से परिवारमे सामंजस्य व संतुलन बनल रहै यऽ परिवारक व्यवस्थामे औरत के स्त्री के बहुत बड़ा योगदान छै जाहि घर के स्त्री अगर कनियो टा ठीक नहि हुअ बड़ा बुजुर्ग जे छै से अपना सब एहिठमा कहै छथिन जे घर के भार जे छै से औरते के ऊपर स्त्रीये के ऊपर रहै छै स्त्री के बहुत रूप होइ छै माता के रूप बहिन के रूप स्त्री के मतलब पत्नी के रूप बहुत रूप छनि शक्ति के रूप अइ सबमे स्त्री रहै छथिन